एक दिनमे हम दससँ पंद्रह मिनट गीत गाबि पाबय छी कहियो कहियो नहियो गाबि पाबै छी लेकिन रविकेँ तऽ जरूर हम आधा घंटा समय हमर जे बगलमे मंदिर अछि ओहिठाम हम गाबिकेँ जे छै से आधा घंटासँ एक घंटा जरूर गीत गबैत छी रवि रविकेँ आ प्रत्येक दिन प्रार्थनाके रूपमे प्रार्थना होइए शाममे हमरा घरमे तऽ ओहि रूपमे पंद्रह मिनट पाँच मिनट चारि मिनट जखन हमरा समय भेटै छै गाबि लैत छी आ गीत सीखय के अखन जे हम गीत सीखय छी वएह मोबाइलसँ सुनि कए जे कोनो गीत एहन गीत निक लागल मैथिलीमे या कि हिन्दीमे या ग़ज़ल जे भी निक लागल तऽ मोबाइलसँ सुनि कए सीखय छी ओकरा फेर अपना डायरीमे लिखि कए अपन रियाजककऽके ओकरा सीखय छी आ गाबय छी जगह जगह इएह छियै हमर गीतके शौक